इहो सुनिश्चित करण लाइ कीअं असांजा नवजात ॿार सुठे वातावरण में रहनि ऐं उन्हनि खे कोई ॿियूं बिमारियूं न थियनि हुनजे लाइ असां असांजे घर जी ऐं आसे पासे जी साफ़ु सफ़ाई सुठी तरह सां कंदा आहियूं घर खे हमेशह क्लीन रखंदा आहियूं ऐं असांजे आसे पासे जी एरिया में मछर न थियनि हुनजो सुठी तरह सां ध्यानु रखंदा आहियूं